ہمارے ضلع میں دھیرے دھیرے جو ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے اس پہ تیزی سے کام کیا جا رہا ہے سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں روڈس چوڑے ہو رہے ہیں سڑکوں پہ لگائے جانے والی ریڑی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ سب ختم کی جا رہی ہیں اور کلینیس کلین کیا جا رہا ہے جس سے روڈ کلین رہ رہا ہے سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں اس سے ٹریفک سے لوگوں کو نہیں جوجھنا پڑتا ہے اور اس سے فیکلٹی ٹرانسپورٹ فیکلٹی میں یہ ایزینیس آئی ہے کہ بہت زیادہ ویہکل آ گئے ہیں جس سے جو ایک کرایہ ہو گیا ہے وہ بھی سستا ہو گیا ہے کہیں سفر کرنا دھیرے دھیرے سستا ہوتے چلا جا رہا ہے یہاں ہمارے ضلع میں بہت زیادہ آٹو رکشا ای رکشا چلائے جا رہے ہیں جس سے سفر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے آپ گھر سے نکلتے ہی فوراََ آپ بک کر سکتے ہیں رکشا ای رکشا کچھ بھی اور آپ اپنے سفر کو اور آسان بنا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں سفر اور سستا ہو گیا ہے اس کچھ اسپیشل ٹرینس بھی چلائی گئی ہے جس سے جو اتنی ہم لوگ کے لیے کمفرٹیبل کے ساتھ ساتھ اتنی کامفی ہے ہم اس کو کم رینج میں ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور سبھی لوگ اس سے انجوائے کر سکتے ہیں جیسے اسپیشل ٹرین ہے غریب نواز ہے پونے نظم اسپیشل ہے کچھ ایسے اسپیشل ٹرینس ہیں جو ہم لوگ کے سفر کو اور آسان کر دیے ہیں اور ایک عام آدمی کے لیے بھی اب سفر کرنا آسان ہو گیا ہے اور اب کچھ بھی چیلینجنگ نہیں رہا یہاں کے لوگوں کے لیے دھیرے دھیرے سب کچھ آسان ہوتے جا رہا ہے